आप

आप मेकअप आर्टिस्ट पार्लर वाली बोल रही हैं मेकअप करने वाली हम मुझे पार्लर का कुछ काम करवाना है मतलब थ्रेडिंग करवाना है और हेयर कट करवाना है चार्ज कितना होगा उसका उसका चार्ज कितना होगा हेयर कट करवाना है और थ्रेडिंग करवाना है किस किस आप हेयर कट का नाम बताइए और उसका चार्ज बताइए मेरा मेरा शॉर्ट हेयर है इसलिए आप मेरा शॉर्ट हेयर के मतलब जिस जिस शॉर्ट हेयर में कौन सा जो कट होगा आप उस कट का नाम बताइए मेरे घर की तरफ पार्लर है वहीं पर हम कटवाते थे फिर भी दीदी बेबी कट का कितना चार्ज है

बेबी कट का सौ रुपया फुल लेजर का थ्रेडिंग का अच्छा फोरहेड थ्रेडिंग साथ में है आपका शॉप कहाँ पर है फेशियल भी मुझे करवाना था फेशियल फेशियल किट में आप कौन कौन सा फेशियल करती हैं और चार्जेज़ का बता दीजिए फेशियल ढाई सौ सबसे सबसे अच्छा कौन सा फेशियल होता है मेरा रफ नहीं है मेरा थोड़ा ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के लिए आप फेशियल बता दीजिए कौन सा है कौन सा पपाया का अच्छा पपाया का फेशियल करवा लेती हूँ इसका चार्ज कितना आएगा ठीक है कितने दिन में करवाना पड़ता है फेशियल उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है पपाया से मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ठीक है आप पार्लर में आपका शॉप का टाइम बता दीजिए कितने से कितना है

ठीक है दस बजे से एक बजे तक ठीक ठीक है हम आपकी शॉप पर दस बजे आएंगे ठीक है रोशनी